आं आंनि निखावरि अबस्थाखौ मोजां मिडिकेलनि जोथोन मोननायाव जेबो हेंथा मोना मानोना जोंनि निखावरि सुबुंफोरा सरखारनि हेफाजाब एबा मेडिकेलावहाय सो जों बांसिन थांखायो मानोना जोंनि निखावरि सुबुंफोरा थाखा फैसा एबा रां रुफानि जोंहा मेरला एबा जोंनियाव गोलैनानै थायो बेनिखायनो जों निखावरि सुबुंआ मोजां मेडिकेलावहाय मोननायाव जेबो हेंथा गैया